हँ मुजफ्फरपुर जिलासँ बजैत छी गाममे तऽ बहुत दोकान दौड़ी खुलल छै सभके पसन्द छै रेडी मे हमरासभके जिला मे मुजफ्फरपुर जिलामे हमसभ रेडिमेड नहि पहिरै छियै हमसभ तऽ हाथेके कपड़ासभ सिबै छियै सभ बच्चासभ हमसभ पहिरै छियै आर ओहिके काटि खोटि कऽ हमसभ साया ब्लाउजसभ सिबै छियै बच्चाके सूट सलवार बच्चासभके पैन्ट सिबै छियै आओर रेडीमेड हमरासभके नहि पसन्द अइ हमरासभके किछु हमरासभके मजबूते नहि रहै छै रेडिमेड कपड़ा हमरासभके ओ कपड़ा हमरासभके मिथिलामे नहि हमरा चलै छै ओसभ ओ रेडिमेडके सिलाइसँ टुटि जाइ छै हाथसँ रहै छै तऽ मजबूत रहै छै तऽ हमरासभके तऽ उएह नीक लगैए आ स्वीटर हमसभ बुनैत छियै आ सिबै छियै तऽ हमसभ तऽ उएहसभ हमरासभके नीक लगैए पहिरैत छी फिटिंग होइत छै तऽ हमसभ तऽ उएहसभ करै छियै तऽ स्वीटर सूट सलवार ब्लाउज साया सभ सीबि कऽ हमसभ फिटिंग कऽ कऽ